اتر پردیش کے اندر جو حکومت کی ہے یا جو خراب حالت سے گزر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے رشوت لے رہے ہیں جیسے پالیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی کہ پالیٹیکل تھیوری میں کتنی بے ایمانی کی جا رہی ہے لیک آف رول یعنی کہ رول کو توڑا جا رہا ہے اور لوگوں کے لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ ٹیکس کو چکا نہیں پاتے اور ان پر اور بھی زیادہ ٹیکس فیئر لگا دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی جاتی ہے الیکٹرالر فراڈ ہو رہا ہے اے اور ووٹنگ میں ایک دوسرے کے نام پر ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں جس سے کہ سامنے والا مطلب جیتنے کے لیے لوگ دوسرے کے نام پر ووٹ ڈال دیتے ہیں اور پیکنگ کی چیزوں میں بےایمانی کی جا رہی ہے غلط چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اوریجنل چیزیں بتا دی جاتی ہیں یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کافی خراب ہیں